पंज हज़ार पंज सौ टीह हज़ार टे सौ चारि हज़ार ॿ सौ पंज लख वीह रुपिया टीह लख पंज रुपिया